हा मां इलाही पूॼा पाठनि में कम में शामिल थी आहियां सच में चवां त मां ख़ुदि हिकु दरॿार जी जेके असांजी गुरु साहिब गुरु महाराज न जी आहे उन जी बि कमु बि कंदी आहियां अञा मां अञां मां ॿिया बि कमु सिखणु थी चाहियां जीअं त साहिबनि जी कपिड़ा सुबणु चोला ठाहिण वग़ैरह